हाँ करौली जिले में मुख्य जातीय और भाषाई समूह हैं करौली जिले में मुख्य जातीय समूह जैसे की जाट गुर्जर इत्यादि हैं और भाषाई समूह में मीणा जनजाति के लोग हैं वे सह अस्तित्व और बातचीत भली भाँति करते हैं जैसे की जातियाँ जातियाँ और जनजातियाँ जातियों में आती हैं हमारे जाट गुर्जर इत्यादि जनजातियाँ यहाँ पर करौली जिले में मुख्यतः कोई भी जनजाति नहीं है क्योंकि करौली जिला एक आधुनिक जिला है करौली जिले में भाषा और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है करौली जिले के मुख्य भाषा डांग क्षेत्र की खड़ी बोली है और संस्कृति के क्षेत्र में करौली एक आधुनिक जिला है हमारे क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह के बारे में हम जानते क्योंकि हमारे यहाँ पर एक आदिवासी समूह है वह पिछड़ा हुआ है और वो लोग उनकी भाषा और संस्कृति हमारी भाषा और संस्कृति से बिल्कुल अलग है